नृत्य चित्रकला संगीत ऐं साहित्य में भारतीय कला जगत में रवि वर्मा जी चित्रकला पंडित बिरजू महाराज जो कथक एम एफ़ हुसैन जी आधुनिक कला ऐं रवि रविंद्र नाथ टैगोर जी गवि कविताएं असांजे मन ते गहिरी छाप छोड़ंदा आहिनि हिननि जे योगदान में कला जे विभिन्न रुपनि खे नईं ऊचायूं ॾिनियूं आहिनि परि मूंखे कलाकृतियूं पसंदि आहिनि जेकियूं गहिरियूं भावनाऊं खे व्यक्त कंदियूं आहिनि सांस्कृतिक धरोहर के संजोदियूं आहिनि ऐं कहानी ऐं वीचारनि खे सुंदर तरीक़े सां प्रस्तुत कंदियूं आहिनि चाहे वह शास्त्रीय नृत्य हुजे आधुनिक डिजिटल आर्ट हुजे सिनेमा हुजे साहित्य ऐं हर विद्या पंहिंजो पाण में अनूठी थींदियूं आहिनि